हॅलो हय हय तूं कोण कसली फुलां जाय आसलीं आं आं राव मेळटली म्हाजे कडेन मोगरी आसा जायो आसा आबोली आसा तुका जाय जाल्यार रोज आसा मागीर रोझां आसा भरपूर तरें फुलां आसा तुका जाय तीं घेवपा मेळटा

आं मोगरेची आं मेळटली फाल्यां केन्ना येतलो तूं व्हरपाक म्हागे शोप णवा इतल्या ओपन जात रे आं फाल्यां सकाळी बेगीन येता तुगे पुजा आसा न्ही मागीर पुजा बेगीन केल्यार बरें न्हू आं सकाळीं यो आनी मेळ तशें जाल्यार आं तुका शोप खबर आसा न्हू खंय आसा तें म्हागेलें आं हॅलो आनी कोण येवपा आसा तूं एकलो येवपा कांय आनी कोणा जाय बी आं तेका कसली फूल फुलां जाय तर आं मागीर म्हाका फोन कर तेका कसली जाय ती ना कळपा जाय न्हू ना पयलीं सागूंन दवरल्यार बरें न्हू मागरी फुलां काबार जाल्यार बेजार न्हू आं तुवें बरें केलें पयली सांगलें तें ना बेश्टी मागीर आतां तुवें आतां सांजी सांगल्यार जालें मागीर म्हाका कशें कळटासलें तुका फुलां जाय म्हणून मागीर काबार जाल्यार बेजार जाल्लो न्हू आं यो तर सोमारा आं बरें बरें फाल्यां मेळया